سفر كے دوران سب سے زیادہ تو ہم جب نكلتے ہیں سفر كے لیے تو اس كے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے جو جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ركھنا پڑتا ہے اور غیر متأخیر چیز جیسا كہ سلینڈر ہے یا چاقو ہے یا گٹكا ہے وغیرہ پولیس كی غیر كی نظر رہتی ہے وہ چیز استعمال نہیں كر سكتے سگریٹ وغیرہ بیڑی گٹكا یہ اسے اتحاد کر اتحاد كرنا پڑتا ہے اور ہم جب سفر كے لیے نكلتے ہیں تو جہاں جہاں ہم ٹور كرتے ہیں وہاں سینریز اچھی دكھتی ہیں تو ہم اس كو كیپچر كر لیتے ہیں اور اسٹیٹس وغیرہ پر ركھ كر دوست لوگوں كو بتاتے ہیں احباب كو كیا جگہ ہے دیكھیے ہم اس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں خوبصورت منظر ہے آپ بھی آئیے بہت ہی اچھا چیز چیز وغیرہ اور یہاں كا كلائمنٹ بہت اچھا ہے یہ چیز دكھایا جاتا ہے سفر كے دوران كوئی اپنی رلیشن وغیرہ دیكھیں اگر واٹسایپ پہ اپن اسٹیٹس ركھے تو وہ بھی دیكھ كے جو چیز جو چیز ہے وہ دیكھ كے اسے لائک كرتے ہیں بہت ہی دیكھ كے آبزرو كرتے ہیں ہاں تم وہاں گیے ہو اچھے دكھ رہے ہو كلرفل فوٹو آ رہی ہے پیچھے كا بیک گراؤنڈ اچھا ہے آپ كی فوٹو اور آپ كی ڈریسنگ وغیرہ دیكھ كے سفر میں اگر آپ نكلے ہو تو كلائمیٹ سے بہت ہی اچھا دكھتا ہے اور سفر میں نكلنے سے پہلے كھانے وغیرہ چیزوں كو تو دیكھا جاتا ہے كہ كتنی كتنی چیز ضرورت پڑتی ہیں جہاں جو چیز اچھی دكھتی ہے سفر میں اگر اپن نكلے ہیں تو وہاں پر اسٹیٹ بائی اسٹیٹ جو چیز وہاں كی فیمس ہے وہی كھاتے ہیں وہی اچھا چیز اچھی چیز دكھتی ہے فروٹ پھل وغیرہ ماؤز جام وغیرہ یہ بھی آپ لے سكتے ہیں